اگر مجھے نکلنے کا پانی ملتا تو میں زند میری زندگی میں کافی تبدیلیاں آتی نکلنے کا پانی ایک آثار اور مسلسل پانی کا ذریعہ ہوتا جس کی بدولت مجھے روزمرہ کے کاموں جیسے کاموں جیسے پینے کھانا پکانے نہانے اور صفائی کے لیے پانی لانے کی محنت سے چھٹکارا مل جاتا خاص طور پر اگر نکلنا گھر کے اندر یا قریب ہوتا تو یہ ایک بڑی سہولت بن جاتی اور وقت کی بچت کا باعث بنتی یوں مجھے دن کی دن کے اہم کاموں پر زیادہ توجہ دینے کا موقع ملتا جیسے تعلیم کام یا گھر کے دیگر معاملات اگر پانی صاف اور محفوظ ہوتا تو اس کا صحت پر بہت مثبت اثر ہو پڑتا اکثر علاقوں میں لوگ گندے پانی کے وجہ سے بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جیسے دست ہیضہ اور دیگر آبی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن صاف پانی دستیاب ہونے سے ان بیماریوں کے خطرے میں کمی آ جاتی ہے اور مجموعی صحت بہتر ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کے افراد بیمار ہونے سے بچ سکتے ہیں اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں نکلنے کے پانی کے دستیابی کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس سے گھریلو خواتین اور بچوں کو پانی لانے کے لیے پانی لانے کے کام میں محنت بہت محنت نہیں کرنی پڑے گی دیہی علاقوں میں اکثر خواتین اور بچے دور دراز سے پانی لاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ان کی تعلیم اور دیگر سرگرمیوں میں خلل پڑتا ہے اگر ان کے پانی کا اگر نکلنے کا پانی مل جائے تو وہ زیادہ وقت تعلیم وہ زاہ اگر نکلنے کا پانی مل جائے تو وہ زیادہ وقت تعلیم یا دیگر مفید کاموں میں لگا سکتے ہیں البتہ اگر پا پانی صاف نہ ہو تو یہ زندگی کو مزید مشکلات کا شکار کر سکتا ہے آلودہ پانی سے میں صحت کے مسائل بڑھ سکتے ہیں اور اس سے گھر کے افراد کو مستقل طور پر بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں اس لیے نکلنے کے پانی کی دستیابی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حکومت یا مقامی انتظامیہ اس کی صفائی اور فلٹریشن کے اقدامات کرے مجموعی طور پر نکلنے کا پانی زندگی کو آسان اور صحت مند بناتا ہے بشرطیکہ کہ وہ صاف ہو اور اس میں کسی قسم کی آلودگی نہ ہو صاف پانی سے وقت کی بچت صحت میں بہتری اور زندگی کے معیار میں اضافہ ہوتا ہے